खौरां बिलाइआव आरो गमामायैनो मोग्थांआव जानाय जाथायफोरा सानफ्रोमबो जेब्लायबो एखे जाजोबा मानो होनबा मालाबा समाव एसे एला जानाय जाथायखौनो खौरां बिजोंआव बुरजा खालामनानै होयो बेनि थाखायनो बांद्राय माबा दावराव दावसि जायो जोंनि जायगायावनो बेफोर बायदि जादों आंनि मेगनजोंनो नुदों जोंनि जायगायावनो बिदि जाथाय जादों जोंहानिनो सासे मानसिया एसे एक्सिडेन्ट जानानै आइथिं आखाय एसे दुलुनाय जादों बेखौनो खौरां बिजोंनि मानसिफ्रा फैनानै बेसेबांबा बांद्राय बुंनानै गुलाय गुजाय दावराव दावसि खालामदों बेनि जाहोनाव गासिबो मानसिफ्रानो उलुं खुसुं जादों गिनाय जाखांदों गिनाय सोमजिखांदों मानो होनोबा खौरां बिजोंआ

जोंनि गोसोबो गिखांनाय फैदों आरो जायगानि मानसिफ्राबो गिखांनाय फैदों बेनि थाखायनो आं आंनि मेगनजोंनो नुनायखायनो दा खौरां बिजोंनि गासिबो खोथाफोरखौबो नोंगौ होन्नानै सानजोबनो हाया नोंगौ खायसेया नों नोंगौखौबो बुङो नाथाय खायसेआ नंनायनि बाराखौनो बुंनानै संसाराव गोहोम खोख्लैयो बेले बेजे खोलैयो दावराव दावसि बेले बेजे नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय बेफोरबायदि गोबां जेंना जेंसि खालामो बेनि थाखायनो संसाराव एबा जायगायाव दावराव दावसि बेले बेजेआ बांद्राय जानानै गोबांसिन दावराव दावसि नांलाय खमलाय बांसिन जायो बिनो आरो